भोपाल में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं हिन्दी दिवस जैसे जो राष्ट्रीय उत्सव हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल पर भी मनाए जाते हैं पर भोपाल में दसवां हिन हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम समुदाय इखट्टा होता है और यहाँ पर विदेश से भी लोग आते हैं साथ ही जब हम देखें बड़े स्तर पर तो यहाँ पर मरकज़ के साथी भी कई बार आते हैं आस पास के जो एक जो खेल हैं जो पानी चूंकि यहाँ बहुत सारी झील हैं तो पानी से संबंधित खेलों का उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ का दशहरा बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है आस पास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ का दशहरा मनाने आते हैं लाल परेड पर होने वाली जो छब्बीस जनवरी एवं पंद्रह अगस्त की परेड को देखने भी लगभग सभी ज़िले के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं